मां त पंहिंजे शहरु उल्हासनगर जे बारे में छा ई चवां असांजे रिलिजीअंस इवेंट्स जंहिंखे असां असांजा सिंधी त्योहार चवंदा आहियूं हिते हर हिकु त्योहारु जाम ई धूम धाम सां मनायो वेंदो आहे जीअं त लाल लोई होली चेटी चंडु हुन खां पोइ जन्माष्टमी गनपती चालीहा साहिबु ॾियारी हरहिक त्योहार जो हिकु अलॻि ई नज़ारो आहे गुरू नानक जयंती असांजे उल्हासनगर जहिड़ो चेटी चंड जी फेरी निकिरंदी आहे ओड़ी फेरी किथे कोन निकिरंदी आहे हुन खां पोई अॻरि असां अचूं गुरू नानक जयंतीअ जी फेरी त उन जहिड़ी फेरी बि किथे कोन निकिरंदी आहे एतिरे क़दुरु त अमृतसर तक में बि न निकिरंदी ईअं फेरी जीअं असांजे उल्हासनगर में धूम धाम सां फेरी निकिरंदी आहे असांजे उल्हासनगर जो चालीहा साहिबु असांजे चालीहा साहिब जी त छा ई महिमा कजे हुन जहिड़ो चालीहो त किथे बि सॼे हिंदुस्तान छा सॼी दुनिया में किथे बि न मनायो वेंदो आहे जेतिरो चालीहा साहिबु असांजे उल्हासनगर में धूम धाम सां मल्हायो वेंदो आहे